سفر کے دوران ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی کال ریسیو نہیں کریں اور کیوں کہ سفر ایک ایسی چیز ہے کیوں کہ بائیک ہر انسان اپنے اپنے حساب سے چلاتا ہے اور کون انسان کس حساب سے چلا رہا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے جس کہ وجہ سے ہمیں دوسروں سے امید نہیں لگانی چاہیے کہ وہ بہتر چلائیں ہمیں خود پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم بہتر چلائیں اور اپنے اپنی ڈرائیونگ اچھے سے کریں تا کہ ہم اپنے آپ کو حفاظت میں رکھ سکیں اور خود کی حفاظت اور دوسرے کی حفاظت بھی اس ذریعے کر سکیں اور جو ہے اس کے ساتھ ہمیں اپنے کچھ ضروری دستاویز بھی رکھنے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ آدھار کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس اور بہت سے ڈرائیونگ لائسنس زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ آدھار کارڈ بھی رکھنا چاہیے کیوں کہ وہ تو ہمیشہ انسان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے ہمارا فائدہ ہمارا ناگرکتا اس سے پتہ چلتا ہے اور ہر چیز اس میں لکھی ہوتی ہے ہمارے بارے میں پتہ ہوتا ہے ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جائے